हांवें फिलिप्स कंपनीचो एक ट्रिमर घेतिल्लो ताची चार्जींग रोखडी सोंपता तो रोखडो मोडलो सुद्दां आनी ग्रीप धरपाकूय ताची डिफिकल्ट आशिल्ली बरो नाशिल्लो यूज करपाक म्हाका दिसता हांवें खंयच्या कंपनींतलो सादो सुद्दा कंपनींतलो घेतिल्लो जाल्यार तो सुद्दा चड टायम येवपाचो